जोंनि ओनसोलाव थानाय बर' रावआ आलदा रावजों आलदा जायो मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव बांसिन बर'आनो बांसिन बर'खौनो रायलायो बर'खौनो बुजियो दा गुबुन हारिनिबो दङ जेनेखा राजबंशि मियाफोर मुस्लिम्सफोर आरो बेंगलिफोर दङ सानथालिफोर दङ अरियाफोर दङ बिसोरनिफ्राय आलादा जायो मानो होनोबा जोंनि रावखौ बांसिन मानसिया मिन्थियो बे जोंनि इलाकायाव आरो बुंनोबो हायो गुबुन हारिनिया सोलोंनानै बुंनोबो हादों रायलायनोबो जेनेखा दा जोंनि इलाकानि दखानदारिफ्रा गुबुन हारिबाबो जोंनि रावखौ सोलोंनानै लादों आरो जोंनि रावजोंनो जोंनि मानसिजोंनो मोजाङै रायलायनो हादों मानि गावसिनि बिजनेसनि थाखाय आरो बेफोरो बेनो आलदा जाहैबाय बयबो आलदा मानसिफ्राबो सोलोंनो हानाय आरो फरायनोबो हायो जोंनि बर' रावखौ बिसोर गुबुन हारिफ्राबो मेरला फरायदों लादों आरो मोजाङै मोजांबो उथ्रिनो हादों